हेलो हाँ भैया आप उबर ऑडो से बात कर रहें हाँ भैया मैने दस मिनट पहले उबर ऑडो बुक किया था पर अभी तीस मिनट हो गए हैं आप अभी तक आएँ नहीं अरे भैया वो सब मुझे नहीं पता मुझे अपनी लोकेशन पर जल्दी जाना है आपको और टाइम लगेगा कितना टाइम लगेगा तीस मिनट और अरे भैया यार मेरे को बहुत अर्जेंट जाना था आप लोग ऐसा कर देते हैं अच्छा भैया आप कोई और आपका कोई साथी हो जो यहाँ पास में उसका लोकेशन हो मेरे से तो आप उसको कॉन्टैक्ट करके आप भेज दीजिए हाँ भैया हाँ तो भैया ये करवा दीजिए प्लीज़ मेरे को थोड़ा अर्जेंट ही जाना है हाँ ठीक है करवा दो आप ठीक है और कितने पैसे लग जाएंगे उनका पचास रुपए ठीक है भैया आप आप भेज दीजिए उनको मेरे को अर्जेंट जाना है